हम भविष्येमे अपन नौकरीके भविष्येमे अपन काम जे भी हम काज करै छी ओहिसँ जब छुटकारा हमरा भऽ जैत तकर बाद हम विद्यार्थी लोकनिके गीत सिखैब गाँवमे हमरए जे हमर शौकए इच्छाए जे अहिठाम भजन कीर्तन गाबि मैथिलीके खूब गीत गाबि आ मैथिलीमे सामाजिक रूपसँ मैथिलीके विकास लेल किछु काज करि अखन तऽ नहि ठीकसँ काज कए पाबि रहल छी लेकिन भविष्यमे जरूर मैथिली लेल किछु काज करब बच्चा लोकनिके एहि तरफ प्रेरित करयके प्रयास करब जे पढाई लिखाईके समयसँ किछु समय बचा कऽ मैथली लेल आ मैथिली गान लेल मैथिली गीत लेल अपना मिथिला तऽ गीते लेल प्रसिद्ध छै न आ गीत लेल जे छै से सभदिनसँ मिथिलाके गीत बहुत उच्चतम रहलै विद्यापतिके समय से ही तऽ नोकरीके पश्चात जे छै हम एहि गीत नादमे हम समय देबऽ चाहब सामाजिक काजमे हम समय देबऽ चाहब आ खासकरके मैथिलीके क्षेत्रमे हम बेसीसँ बेसी समय देबाक प्रयास करब